यात्रा अवस्थामे कोन परि परिवहनके हम उपयोग करबै से हमरा जेबीपर डिपेन्ड करै छै हमर जेबी जे एलाउ करै छै ओहि परिवहनके हम उपयोग करै छिए ककरो जेबी एलाउ करै छै प्लेनपर चढ़ैके ककरो जेबी एलाउ करै छै स्कार्पिओपर चढ़ैके ककरो जेबी एलाउ करै छै हेलीकॉप्टरपर चढ़ैके ककरो जेबी एलाउ करै छै रिक्शा चढ़ै छै आओर ककरो जेबी जे एलाउ नहि करै छी तऽ ओ विनोवा ट्रान्सपोर्ट यानी पैदलो चलै छै तऽ ओहिमे कतऽ कि छै तऽ ओहि चीजके देखबाके लेल सबसँ पहिलुक बुद्धिपर निर्भर छै जे हम जे वाह वाहन उपयोग कऽ रहलिए हँ ओहिपर क्षमतासँ बेसी तऽ मानव तऽ नहि चढ़ल छै अगर क्षमता अनुकूल चढ़ल छै तऽ हम ओहिपर नहि चढ़ब दोसरके हम इन्तजार करब यदि अहाँके समय कतहु कोनो कामकेलिए छुटैए तऽ अहाँ ओहि वाहनके बदला दोसरो वाहनके उपयोग लऽ सकै छी तऽ ओ चीज तऽ अहाँके जीवनपर आधारित अइ जे अहाँके जेबी कि कहैए अहाँ कोन अवस्थाके छी तऽ वाहनके जे रूट होइ छै तऽ कोनो रूटमे पकिओ सड़क भेटैए आओर कोनो रूटमे खाइधो खन्दर भेटैए कोनो रूटमे नदी नाला भेटैए कोनो रूटमे सब पैघ पैघ नदी से भेटैए तऽ ओहि रूटमे ओहि द्वारा सञ्चालित हेबाके लेल कोन संसाधन सरकारके द्वारा या जनताके द्वारा या ओतुका मानवके द्वारा बनाएल गेलै हँ ओहि चीजपर डिपेन्ड करै छै तऽ मानवके जीवन जे छै से ओ हरेक काममे व्यस्त छै आओर कामके पाछा जे रास्ता होइ छै ओकरा कहल जाइ छै रास्ता ओहिमे जे संसाधन उपलब्ध होइ छै तऽ ओ ओ व्यक्ति वएह संसाधनपर चढ़तै जे ओकर जेबी एलाउ करतै